सत मार्च उणिवीह सौ सतरि ॿ अप्रेल उणिवीह सौ बहतरि ॿावीह अप्रेल ॿ हज़ार चार पंद्रहं मार्च ॿ हज़ार पंज चोॾहीं फरवरी उणिवीह सौ सोरहं